हेलो कतऽ छिए कैब बुक करबाके उपलब्ध गाड़ी जे छै ने से हमरा पूछताछ करैके रहै बुझलिए तऽ ओ कोना कि हेतै ओहिमेसँ हमरा बतेबै ने ठीक छै पूछताछ करिके जे चाही से बताबै छी फोन करिके हमे जे छै से कहि देबै बुझलिए ठीक छै हम देखै छी चौकपर कोनो गाड़ी वाड़ी छै तऽ ओ गाड़ीसँ जे छै से पहुँच जाएब हमरा सहरसा जाइके छै आओर गाड़ी आओरके पूछताछ करनाइके छै तऽ हम जे छै से कखन पहुँची ताकि मार्केटिङ्गो भऽ जेतै आओर जे छै से गाड़िओ आओरके बारेमे जानि लेबै

हेलो सुनै छिए कि नहि